شوشل میڈیا ہو یا آنلائن پلیٹفام دہلی میں تعلیم کے تئیں کے بہت سارے کردار ہیں جیسے کہ آج کل لوگوں آنلائن کلاسس کر کر رہے ہیں اور اس سے لوگوں کے وقت کی بچت ہوتی ہے اور تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے اسی طرح سوسل میڈیا کا کوئی بھی پلیٹفام ہو کوئی بھی استاد اپنی ویڈیوگرافی یا آڈیوگرافی اس ویبسائٹ پر ڈال دیتے ہیں جن سے تمام لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں